हमर नाम भेलै विक्रम मिश्रा हम पूर्णियासँ बिलाॅङ करै छिए हम किछु खेलके पसन्दीदा खेलके बारेमे हम किछु अहाँ सबके पास प्रस्तुत करैलए हम चाहि रहल छिए गेमके जेनाकि देखिऔ कोनो भी खेल छै या लौकिक खेल होइ छै अपन सबके जे छै राष्ट्रीय खेल हॉकी रहै जाहि भी खेल छै जे चीजमे जकरा अच्छा लागै छै ओकर तरफ आदमीके धिआन देना चाही हमरा सबके लऽ कऽ चलना चाहिए समझलिए तऽ इएह हम अहाँ सबके बीचमे हम कहैलए चाहि रहल छी जेनाकि हमरा खेलमे लागैए किरकेट अच्छा लागैए जकरा जे अच्छा लागै छै ओ अपन जे छै बाहरके समाजके जे छै हमरा सबजे छोट नान बच्चा छै जे छै जे जानै छै खेल जकरा ज्यादा पसन्द छै ओकर तरफ ज्यादा सहयोग करबै ई नहि कि हम ओकरा मतलब आओर ज्यादा कहबै अहाँ नहि जाउ अहाँ ई नहि खेलू लेकिन देखिऔ जे जानै छै जे अच्छासँ मतलब करैलए चाहि रहल छै ओकर जकर अन्दरसँ हृदय छै ओकरा ज्यादासँ ज्यादा सपोर्ट करबै कि जीवनमे मतलब ओ किछु तरक्की करै एना जे छै मतलब किछु खोबै नहि जानलिए ने तऽ इएह कहैलए चाहि रहल छिअनि हम तऽ हम थेँक यू ई चीजके लिए कहैके लिए हमरा मौका मिलल अहाँ सबके बीचमे बाजैके बहुत बहुत धन्यवाद